اس وقت جب میرے ممی پاپا ایک ساتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ایکسپائر ہو گئے اس وقت میں بہت مشکل میں تھا اور میں چاہ کر بھی کوئی فیصلہ نہیں نہیں لے پا رہا تھا تب مجھے کچھ لوگوں نے سنبھالا سہارا دیا اور مشورہ دیا